मूंखे बि हिकु शौंक आहे पुराणा सिक्का स्टैम्स ऐं जेके पत्थर आहिनि उन्हनि खे जमा करण जो जंहिं सां कि असां खे अगर तव्हां सिक्का ॾिसो पुराणा त ख़बरु पवन्दव कि असां जे देश जो इतिहासु छा हो ऐं अलॻि अलॻि जेके सभु संस्कृतीयूं हुयूं कि कंहिं जे ज़माने में कहिड़ा सिक्का ऐं कहिड़ा पत्थर ऐं कहिड़ा स्टेम्स हे इस्तेमाल थींदा हुआ इन सां असां खे इतिहास जी ऐं भूगोल जी ऐं असां जी संस्कृतीअ जी पूरी तरह सां जानकारी मिलंदी आहे